माने दाथ' फुजा नालाय फुजा सिजेननि नों दर्जि दा ब्लाउस बानाय होनांगौमोन फुजानि माने उनजोंहाय उनजोंहाय इउ माने मा होनो दख'नानि सिङाव थानाय साइज ओमफायो बेयावनो फिथाबो खागोन माने उनाव फिथानि ओमफ्राय सिगांजों सिगांजों बिहि साइज औ ओमफ्रायो आखाइआ गोलाव आखाया माने गोलाव जागोन माने बे जराया बे जरासिम जागोन माने गोलावद्राय जानाय नङा मानि बे जरानि एसे गोजौआ हान्थुआ हान्थुआ बे हान्थुनि एसे गोजौ आरो डिजाइन डिजाइन डिजाइनाथ' आं खोन्था खाबायना माबा उनजोंहाय इउ जाबाय माने दख'नानि सिङाव थानाय डिजाइन ओमफ्राइयो खाग्राबो खालामगोन आरो बे खाग्राया सिमपोल खाग्राया उनजों बिदिल' ओमफ्राय सिगांजोंलाय बिहि जाखायोना औ बिदि ओमफ्रायो प्राइसयासो दामफ्रासो बेसे बेसे लागोनथाय सारिस' एसे खमायनो हाया एसेसो डिसकाउन्ट फुजानि फन्सास थाखासो बिनि हाला बिनो हाला थारटिसिक्स औ ओमफ्रायो सानबेसेजों डिजाइन्टथ' नांला आं खिथाखाबायना ओमफ्राय सानबेसेजों मोनगोन सबथासेयानो सान्थाम सानब्रैजों हाया औ दे हायोब्ला एसे थाबैनो खालामना होदे औ दे होनबालाय दोननोसै औ